ہاں ہیلو ہاں ہاں بڑھنی سے بات کر رہے ہیں ہاں ہاں میں بائک رینٹ پہ دیتا ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں پہلے بتائیے آپ کو پہلے سے کیسے پتہ چلا کہ میں بائک رینٹ پہ دیتا ہوں او او ہاں میرے پاس ہے ہونڈا کی بائک ہے اسپلنڈر کی ہے آر ون فائیو کی ہے آپ کو کون سا چاہیے ہاں تو مل جائے گا اسکوٹی بھی چاہیے ہاں ہاں تب ہو جائے گا اسکوٹی بھی ہو جائے گا ہاں ایک مہینے کے لیے ایک دن کے لیے تو میں تو ایک گاڑی کی دو ہزار لیتا ہوں نہیں اصل میں اس میں رکس ہوتا ہے نا آپ کو گاڑی دیں گے ہمارا اتنا پراپرٹی مطلب آپ کو سونپ رہا ہوں تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی تو چاہیے ہمیں نا کتنی بلیٹ کتنی لیں گے آپ ہاں چلو ٹھیک ہے کر دیں گے آپ کے لیے اسکوٹی پڑے گی ویسے ہی آٹھ سو

آپ کا آیا اپنا ڈاکومنٹس لگے گا آپ کو اور جہاں آپ مطلب رہ رہے ہیں وہاں کا وہاں کا ایڈریس چاہیے آپ کو ہاں ہاں آدھار کارڈ تو ضروری ہے بھائی ہاں وہ ہونا ہی چاہیے نہیں آپ مطلب ہاں آپ شروع میں تو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور لاسٹ تک آپ پورا پیمنٹ کر دیتے چل جائے گا ہاں ہاں رات نو بجے تک کھلی رہتی ہے میری دکان آپ آ جائیے صبح آٹھ بجے سے رات نو بجے تک کبھی بھی ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ